और सुबह दौड़ने का जो है ना सुबह उठ के दौड़ने का शरीर स्वस्थ रहता है शरीर मैन्टैन रहता है शरीर एक दम अपने आप को मतलब ना एक होता है ना अपने आप को एक दम आराम महसूस होता है सुबह दौड़ने का बहुत अच्छा है और सुबह दौड़ने से यह होता है ना कि शरीर पूरा एक एक दम शरीर का स्वस्थ रहते हैं हम दौड़ सुबह का दौड़ना अच्छा रहता है और सुबह दौड़ते हैं हम साम को भी दौड़ते हैं हम शाम को आधे घंटे दौड़ते हैं फिर शाम को ये है ना कि सुबह दौड़ते हैं तो शाम को भी दौड़ते हैं शाम को दौड़ते हैं तो शाम को अपना जो है शरीर स्वस्थ रहता है शरीर जो है स्वस्थ रहता है अपना जो है दिक्कत नहीं होती कोई शरीर में और दौड़ने के लिए बेश्ट जो है सुबह है सुबह ज़्यादा दौड़ते हैं सुबह एक दम पैर में जो है ओस भी पड़ती है ओस भी लगती है तो उससे जो है ना शरीर का हार्टबीट भी फिट रहता है और अपने आप को आराम भी मिलता है शरीर जो है अपने आप को आराम भी मिलता है और मुझे बहुत ही एक मैं बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ सुबह दौड़ने के बाद अच्छा लगता है आधे घंटे एक घंटे लगातार दौड़ता हूँ अच्छा भी लगता है और शाम को भी हम दौड़ते हैं शाम को भी अच्छा लगता है शाम को तीस से पैंतीस मिनट दौड़ते हैं सब के होता है ना कि शरीर को स्वस्थ रहना चहिए स्वस्थ रहने के लिए शरीर को थोड़ा

शरीर स्वस्थ रखने के लिए मैं अपना कुछ भी पैंतीस मिनट चालीस मिनट पच्चास मिनट जितना हो सके मतलब जितना अपने अंदर हो सके उतना में दौड़ लेता हूँ और मेरा शरीर जो है ना स्वस्थ रहता है और अपने आपको बहुत रिलैक्स करता हूँ रिलेक्स करता हूँ अपने आप को सुबह भी हम दौड़ते हैं सुबह का दौड़ना जो है ना बताया ना कि वो ओस जो पड़ता है ना तो शरीर का एक दम पैर एक दम बढ़िया रहता है और अच्छा लगता है सुबह का दौड़ना बहुत ही बेस्ट रहता है अपने शरीर को आराम भी मुझे सुबह दौड़ता हूँ ना तो मुझे रिलैक्स बहुत ज़्यादा होता है शरीर में थकान जो है रात को सोते समय थकान जो रहता है सुबह दौड़ लेते है तो अपना थकान ख़तम हो जाता है रात में दौड़ने का शाम को भी दौड़ने से अच्छा रहता है शाम को दौड़ते हैं जो भी थोड़ा दर्द रहता है तो सुबह दौड़ लेंगे तो सुबह भी दौड़ने से हमारा जो शरीर का दर्द भी ख़त्म हो जाता है शरीर को आराम भी मिल जाता है और रोज़ तीस पैंतीस मिनट हम दौड़ते हैं और अपना शरीर एक दम रिलैक्स कर लेते हैं अच्छा लगता है सुबह